اگر ہم چائے كی بات كریں تو چائے سبھی كی پسندیدہ چیز ہے جب ہم چائے بناتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے میں اس میں سب سے پہلے دودھ لیتا ہوں پھر پتی ڈالتا ہوں پھر چینی ڈال دیتا ہوں پھر اس كو خوب اچھی طرح ابال كر جب تک وہ بالكل اپنے اصلی رنگ میں نہ آ جائے اور ایک اس میں الائچی ڈال كے پھر میں اس كو استعمال كرتا ہوں اور اس سے ایسا ہوتا ہے كہ نیند تک غائب ہو جاتی ہے اور اس سے اچھی چائے میں كیا كہوں اگر آپ كو پینی ہے تو كبھی حاضر ہوئیے گا